अगर से हम बात करे भारत के सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थलों के बारे में तो उत्तर प्रदेश के अंदर आगरा ज़िले में मौजूद ताजमहल जो कि सात अजूबों में एक अजूबा है वह उत्तर प्रदेश के सबसे प्रमुख एवं भारत में भी सबसे प्रमुख ऐतिहासिक स्थल है जहाँ भारत के ही टूरिस्ट नहीं बल्कि देश विदेश के भी लोग हमारे यहाँ ताजमहल देखने के लिए आते हैं और यह उत्तर प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाता है ऐसे भारत में मौजूद कई सारे महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है जैसे भारत में मौजूद दिल्ली शहर में लाल किला जो कि भारत की शान है जहाँ हमारे भारत के प्रधानमंत्री हर पंद्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी को तिरंगा लहरा करके पूरे देश को सम्बोधन करते हैं ऐसे भारत में बहुत सारे प्राचीन एवं नवीनतम स्थान और टूरिस्ट अट्रैक्शन मौजूद हैं